جی سر کار میکینک صاحب سے بات ہو رہی ہے جی میں عبد اللہ بول رہا ہوں سیلم پور سے جی سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری کار میں کچھ پرابلم آئی ہوئی ہے مجھے آئل چینج کرانا ہے اور اسی طرح اس کے انجن میں بھی کچھ پرابلم ہے آواز کرکے کافی چلتی ہے وہ تو تو وہی پتا کرنا تھا کہ آپ کی دکان وغیرہ کب کھلتی ہے کتنے میں ہو جائے گا کیسے ہوگا کیا ہوگا سر میری ہونڈئی کی ہے ہیونڈئی کی کریٹا ہے اچھا کتنے بجے کھلیتی ہے سر آپ کی دکان اچھا اچھا تو سر مجھے آئل اس کا چینج کروانا ہے اور انجن میں بھی کچھ پرابلم ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کار کی سروس کرانی ہے تو ان سب کو ملا کرکے کیا اماؤنٹ آپ لیں گے کتنے میں ہو جائے گا سر دس ہزار روپئے میں مہنگا نہیں لے رہے آپ اچھا اچھا ویسے فلی خراب نہیں ہے انجن میں کچھ پرابلم ہے اس کو دیکھنا ہے بس کیا ہے وہ اصل میں ایکچولی

اچھا اچھا اچھا کب وزٹ کرلیں کیا کیا ٹائمنگ اچھا اچھا اچھا شام کو سلاٹ خالی رہتا ہے سر آپ کے یہاں سر شام میں چھ بجے کے بعد آپ میرا سلاٹ بک کر دیجیے کل کی ڈیٹ میں کل کی ڈیٹ میں خالی ہے

اچھا اچھا ٹھیک ہے سر ہم آتے ہیں کل آپ کے پاس اوکے سر بہت شکریہ